دیکھیں ہمارا جو سفر رہا ہے پڑھائی کا سفر ہو یا پھر باہر گھومنے کا سفر ہو عام طریقے سے ہم نے جو ہے نہ تو کسی کی نقل کی نہ ہی کسی کے طریقے پر چلے خود اپنا دل جو کہتا تھا وہ ہم کرتے تھے ہمارا شوق اگر پڑھائی میں تھا تو ہم پڑھائی کو جی جان سے پڑھتے تھے اور اپنی محنت کے ساتھ میں پڑھتے تھے ہم کسی کا نقل کر کے یا کسی کو دیکھ کر نہیں کرتے تھے جو ہمیں کرنا ہوتا تھا اور وہ ہم کرتے تھے اسی لیے جو ہے ہمارا جو یادگار پل ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نہ تو کسی کے ساتھ رہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ گھومے نہ کسی کے اوپر رہے کسی کے طریقے پر نہیں چلے اپنا جو من کیا وہ کیا کرتے تھے اپنا من کرتا تھا کہیں گھومنے جانے کا تو ہم گھومنے جایا کرتے تھے پڑھائی کا من کرتا تھا تو پڑھائی کو دل لگا کر کرتے تھے پڑھائی کے وقت ہم کسی کی نہیں سنتے تھے اگر کوئی دوست وغیرہ یا ساتھی وغیرہ کہتے تھے کہ چلو یار بہت پڑھ لیے اب بور ہو رہے ہیں باہر کہیں گھومنے چلتے ہیں تو ہم پڑھائی کے دوران کہیں نہیں جاتے تھے